दा फैगोन आंनाव अह हेलौ औ औ आंनो दे माबा बर' बर' नङा बसुमतारीसो औ आंनो दे फट' आं फट'ग्राफार हा हा आद आदसा आदसा आमफ्राय जायगाया औ आं फट'ग्राफार आमफ्राय जायगाया मबबा आमफ्राय आरो हाबाया माब्ला जेनेबा आदसा आदसा साह नैबे हा हा सिमलानि नै साहा थानाया नोङा होनबा भुटान खोइजा थांनाया आदसा दे लोक्षि बाजारनि औ औ सिनायदों आमफ्राय आदसा आदसा आदसा साह आमफ्राय आं औ ओइदिनखालि आंहा जेबो पग्राम गैया दे आं हागोन दे आमफ्राय जेनेबा पिकसारखौ माबायदि लागोन अनलि पिकचारल' लागोन अनलि फट'ल' लागोन ना जेनेबा डकुमेनटारि खालामगोन डकुमेनटारि खालामब्लाथाय आङो फैसाखौ ओरैनो माबा लादोंमोन जि जि रोजा सोरनिखौबा सोरनिखौबा आं एसे डिस्टेनसखौ नायनानै जेनेबा गोजान लामाखौ नायनानै सोरनिखौबा इडिटिंजों माजों आरो ना जिबा रोजाबो लायो आमफ्राय आं इयो खाथिबो जाहैबाय नालाय एसे जि रोजायाव खालामगोन जि रोजायाव खालामगोन आमफ्राय आरो जुदि अनलि फट'ल' क्लिक खालामनांगौबा बा रोजा जाहैगोन आरो इडिटिंजों जाबजों इसि खमाव मानि ओरैन्थ' जोंनि ओनसोलनिनो जाहैबाय नालाय आं मायबा मोनसे खालामसिगोन दे मायबा मोनसे खालामसिगोन थांग्रोसै होनबा नै फास थारिकआवनो फ्रेब्रुवारीनि ना औ फिक्सयाथ' फिक्स जागोन दे आमफ्राय थांनाय समाव आं मा मबे समाव थांनांगोन हाबाखौ मा टाइमआव दानो खेबनाय जागोन ना मर्निं टाइमआव मह मर्निंनिफ्राय एटेन्ड जानांगोन नामा आदसा आदसा उम उम उम जागोन दे दे होमबा जागोन दे आमफ्राय बे माबाया ओम दाम दरा माबा मोनसे खालामना खालामनोसै थांग्रोना जागोन दे आह ओरैन्थ' ओनसोलनि जाहैबाय नालाय जागोन दे खमायसिगोन दे ओं दे दे